हमारे आसपास में बहुत सारा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र भी है अस्पताल भी है जहाँ लोग आसानी से जा सकते हैं क्या है कि वहाँ का सुविधा जो है एम्बुलेंस का भी है कि अगर कोइ ऐसा इमरजेंसी है तो आप कॉल करते हैं तो कुछ ही देर बाद आपके घर पे वो होते हैं बशर्ते कि कॉल आप सही समय पे करते हैं या नहीं क्या होता है कि कभी कभी कॉल लग नहीं पाता है इमरजेंसी ऐसा रहता है कि वहाँ पे हम जा नहीं पाते हैं या कॉल नहीं लग पाता है तो क्या होता है कि तब फिर वो थोड़ा कठिनाई थोड़ा क्या बहुत सारा परेशानी हो जाता है यहाँ तक की जान भी जा सकती है लेकिन वहाँ पे एडमिन मतलब वहाँ पे जाने के लिए वैसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे जाने के बाद आपको आसानी से मतलब की जाके वहाँ पे जांच हो सकता है या इलाज हो सकता है अच्छे से हो जाता है उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है आप सदर अस्पताल को ही ले लीजिए जो है आप अगर जाते हैं तो वहाँ पर्ची लगाइए और उसके बाद डॉक्टर साहेब आसानी से वहाँ देख लेते हैं वैसा कुछ परेशानी नहीं है और सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र जो है हरेक प्रखण्ड में है हमारे भी प्रखण्ड में है यहाँ भी आपको अगर वैसा कुछ ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर भी जा के आप जांच करवा सकते हैं दिखवा सकते हैं कि क्या परेशानी है दवा का भी सुविधा है और आसानी से दिखाया भी जा सकता है और वहाँ पर जाने में कोइ परेशानी नहीं होता है लेकिन यही होता है कभी कभी कि हमें कुच्छो अन्दर से महसूस हो रहा है कि हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है कि ये परेशानी हो रहा है पेट में दर्द या बहुत सारा चीज़ रहता है कि सिर दर्द हो रहा है कुछ दिनों से हो आज दिखाएंगे कल दिखाएंगे उसके चक्कर में लापरवाही नहीं करना चाहिए आपको अगर वैसा कुछ बुझाए शरीर में कि लगे कि हम स्वस्थ नहीं हैं तो आप जा के दिखा सकते हैं वहाँ कोई परेशानी तो नहीं है फिर आपको सोचना क्या है आप वहाँ जाएं अच्छे से दिखा लें इसमें और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ अच्छे डॉक्टर साहेब हैं या तो उनसे आप जांच करवा सकते हैं जांच करवाने के बाद तो वहाँ पे दवा भी मिलता है मुफ्त में ही वो भी ले सकते हैं और सही समय पर जाना चाहिए ये हुआ क्या कि अब वो इमरजेंसी नहीं है और आप कहिए कि हमको पांच बजे के बाद देखना है तो ये थोड़ा सा परेशानी हो जाता है कि डॉक्टर साहब उठ के चले गए तो फिर आप दिखाएंगे कैसे तो क्या है कि आप समय पे जाएं और अच्छे से वहाँ पे जाने के बाद कोई परेशानी नहीं होता है अपना वाहन है तो और सड़क भी स्थिति ठीक ही है कोइ गड़बड़ नहीं है हरेक गाँव से अस्पताल तक पहुँचने के लिए या आसपास कहीं जाने के लिए ये सब भी सुविधा है इसलिए कोइ परेशानी नहीं होता है अच्छे से चले जाते हैं और एम्बुलेंस का सुविधा जो है उसके बारे में तो सब लोग जानते ही हैं उसके बारे में कोई बोलने की जरूरत नहीं है आप कॉल कीजिए आपकी घर तक वो चले आएंगे और फिर घर वहाँ से भी अगर वैसा है तो घर तक छोड़ देते हैं उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है हमलोग को यहाँ पे सुविधा बहुत अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है